मुझे लगता है कि शिक्षित लोग काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि कब कहाँ और कैसे बात करनी है वह सामने वाले को अच्छे से समझा सकते हैं कि क्या बात है और उनकी बात समझ सकते हैं उन्हें पता होता है कि सामने वाले से कब कैसे और किस तरीके से बात कर के उन्हें समझाना है शिक्षित लोगों का यही फ़ायदा है कि वह अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं काफ़ी फ़ायदा होता है शिक्षित लोगों का और शिक्षित लोग दूसरों से काफ़ी अच्छे से पेश आते हैं